हैलो जी कहिए आप कौन बोल रहे हैं जी जी जी कहिए क्या चाहिए क्या क्या चाहिए ज़ेवर में जी जी

जी जी जी जी जी कित कितने तारीख तक चाहिए अभी अभी फिलहाल में तो सत्तर हज़ार रुपये है दस ग्राम का जी भारी से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कब चाहिए शादी कब है ठीक है आइए उसके बाद जी जी जी सब कुछ है आप आइए सब कुछ इंतेज़ाम पर मिल जाएगा जी चैन झुमका अंगूठी पायल बिछिया टीका नथ जो लीजिएगा सब कुछ मेरे दुकान पर मिल जाएगा और पच्चीस छब्बीस ठीक है आइए हाँ ठीक है ठीक तैयार र